गबरमेन्ट हसपिताल सिभिल हसपिताल नैबे बेंटल सिभिल हसपिताल आरो काजलगाव आरो थुख्राझार हसपिताल बेवहाय जोङो थाङोब्ला बिदिनो जों नांगौबायदि डक्टरखौ मोना नांगौबायदि नार्स मोना सिभिल हसपितालफोराव खैफोदफ्राव लांनांगौ जायो बेखयानो नांगौ बायदि समाव जोङो नार्सफोरखौबो मोना आरो डक्टरफोरखौथ' जों नांगौ बायदि समाव मोनखाया मालाबा लोगो मोनो मालाबा लोगो मोना आरो जोङो बेहाय साब सिखोनआबो बिदिनो एसे सिभिलफ्राव एसे खम नालाय बेखायनो जों फ्राइभेटआव थाङो मालाबा बिदिनो समफोरावथ' मोनाना डक्टरखौनो लोगो मोना बा नार्सफोरखौ लोगो मोना मुलिफ्राबो मालाबा थाजोबा बायनांगौ जायो जों माबाफोर मोनसे प्रिआव मुलि लायनो साननानै थांबाबो जों बिदिनो मोना मालाबा दं मालाबा गैया मालाबा बायनांगौ जायो मालाबा समावथ' जों बायनो हाया जायो बिनिखायनो जोङो सिभिल हसपिताल नागिरो थाङो बिदिनो मालाबा लोमजाबाय साजाबाय होमबा जोङो फैसा थाखानि फ्रब्लेम आव जों सिभिल आव थांनांगौ जायो बे डक्टरफोरखौनो लोगो मोना माया जायो